हांवेन एक नवो कुर्ता घेला आतां हांव आनी तें कुर्ताची पोट तसो लेगीन आसोून चयतलें ऑनलायन आवयस कांय बरी लेगिन आसात जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो लेगिनां आसात आतां हो लेगीन म्हजें कुरताचेर पडटा दिसता म्हाका

हो लेगीन म्हजे हे कुरताचेर सारको पडटा आरे साईजूय एवेलेबल नात कितें करूं आतां हांव दुसरें लेगीन चोयता हो लेगीन पासून बरो आसा पूण कलर बरो ना आनी म्हजे कुर्ताचेर पडपाचन्ना आसू दुसरो चोयता कितें रे बाबा एक देखून लेगीना म्हजे सायज ना ना तरी कलर देखून बरो ना जो म्हज्या कुर्तार पडटा तसलो आतां हांव कितें करूं ऑनलायन शॉपींग करपाक खूब इजी दिसता पूण चोयपाक गेल्यार खूब कठीण सायज एवेलेबल आसनात कलर एवेलेबल आसनात आतां हांव हां हें लेगीन बरें आसा हांव हें लेगीन घेता म्हजो सायजूय आसा कलरय बरो आसा आनी म्हज्या कुर्ताचेरूय पडटा शा बरो लेगीन